टुर्नामेन्त खेलायाथ' गामियाव जाया दतमा एरिया आवथ' जोंनियावथ' भिलेज लिगसो जायो टुर्नामेन्त खेलायाथ' स्कुलावसो जायो नै दाख्लैसो आन्दार थार्तिन जादोंमोन अ आन्दार थार्तिना स्तेत निसो बाव जेबो राजखान्थिनि आखाइ गैया आरो बे खेलाफ्राव मानसि गिदिर गिदिर थैबा खेला होयो जेरावबो मानसि गिदिरफोर थैयोबा बोसोरथाम बोसोरथाम खेला होयो दा दुरान्ड काप जादों बे कक्राझाराव जादों बे जाबाय आर्मि फोरनि थाखाय आरो आन्दार सेबेन्तिन बो जायो टुर्नामेन्ता बे स्कुल स्कुल जायो ओमफ्राय दिस्त्रिक बो जायो द्रिस्तिकाव थांबा थांबा स्तेत गेलेनो मोनो बिदिनो गेलेयै गेलेयै गेलेनो मोनो आरो आन्दार तुवेन्तिबो जायो बेनि खेलाया